आंनि बयनिख्रुइबो गोसोखांथावना दावबायनाया सिक्किम मोन आं सिक्किमावहाय जों गासै सा द' लोगोफोरजों ज'मा जानानै जों सिक्किमाव थांदोंमोन बेयाव जोङो ट्रेनजों थांदोंमोन जों हरिसिंगा टंलायाव जों हरनि बा फुंनि सारिथा बाजियाव जों टंलायाव जों ट्रेन गाखोदोंमोन गाखोनानै जोङो रङियासिम थांदोंमोन रङियानिफ्राय जोङो ट्रेनखौ चेन्ज खालामनानै दाइरेक्ट एन जि पि जों बेयाव ओंखारहैदों दा एन जि पि सहैनानै जोङो मोनसे शेयारिं मोनसे जों गारि हमदोंमोन एनजिपिनिफ्राय दाइरेक्ट गेंगटकसिम जों एनजिपियाव जोङो फुंनि जिसे बाजियाव जोङो सहैदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो शेयारिंआव जों गारि लानानै दाइरेक्ट जों सिक्किम गेंगटकसिम जोङो थाङो ओजों जों गेंगटकआव जों मोनहैयो मोनानि हरनि गु बाजि सोआव जोङो सहैदोंमोन जों रुम बुक खालामखादों अनलाइन जों रुम रुम बुक खालामदोंमोन नाथाय जों आनलाकि जों जेब्ला जोंनि रुम ह'टेलसिम सहैयो अब्ला बे टाइमाव जों जेब्ला जोंनि रुमखौ जोङो अनारनियाव जोङो सोङो बा मेनाजारनियाव सोङो बे टाइमाव माने जोंनि बुकिंखौ नायनानै माने गैया होन्नानै बुंदोंमोन रुम मेनाजारा दा बेयावहाय जोङो थक जाबाय पेमेन्ट खालामखादोंमोन जोङो पेमेन्टा टु थाउजेन जों पेमेन्ट खालामदोंमोन अनलाइन नाथाय आनलाकि जोङो रुमखौ मोनासै बात मोनसे लाकिलि जों बुंनो हागोन जों पेमेन्टखौ जों मोनफिनदों

ओमफ्राय जों गोनो गोथो जाबाय आरो गासिबो जों लोगोफोर सयजनजों जों लोगो गोनो गोथो जाबाय गोनो गोथो जानानै जों मा खालामगोन मा थागोन जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो रुमनि जिथु अनार बेजों रायलायनानै जोङो बे रुमावनो जोङो हर थानायसै जों थ्रि थाउजेन जों होनो गोनां जादों जोङो फ्राय बेयाव जों थानायसै जा सिक्किमाव जों हरसे थानानै नेक्स्त थ जोंनि मेइन जिथु जारनि बे जारनि फारसे जों आवगायलांनो रेदि जानानै थायो फुङाव ओमफ्राय बेयावहाय जोङो मोनसे पेकेज हिसाबै जों गारि हमदोंमोन बे टटेल एमाउन्टआ बिनिया खमानो थुइन्टि सेभेन थाउजेन ना बिसिबांबामोन आं इसिबां एकजेक्ट एमाउन्टखौ गोसोआव गैला आटसा बे गारिया जेथु पेकेसयाव जों हमदोंमोन ना बे पेकेजआव गारिया जोंखौ फुङाव पिक खालामफैयो नेक्स्त दिना गेंगटकआव दा बेबादिनो जोंनि जारनिया गेंगटकनिफ्राय स्टार्ट जायो मेइन जारनि बे गेंगटकनिफ्राय स्टार्ट जायो जों फार्स्ट थांदोंमोन लाटसुङाव जों फार्स्ट जों थांदोंमोन मेइन जिथु जारनि लाटसुङाव जों फार्स्ट थांग्रोयो स' लाटसुङाव जों थाङो थांनानै जों लाटसुंनिफ्राय जोङो लाटसुङाव हरसे थानानै जों फिन खनसेबाव जों लाटसुं लासें होन्नाय जायगा दङ बेयाव जों फिन फैफिनो फैफिन्नानै लासेंयाव हरसे थायो बेबादिनो जोङो लासेङाव नायनो गोनां जिथु जायगाफोर दङ बेखौ जों नायदिं नायगिदिंनानै जोङो नेक्स्त खनसे जिथु थार्ड जारनि लाटसेंनिफ्राय नायाटां भेलि बे जारनिखौ जों दावबायो नेनटां भेलि फारसेजों जुदि दा जे जेब्ला दावबायो बेयाव नेनटां भेलिनि जिथु एरियाजों सहैयो बा प्लेस खाथि खाथि सहैयो होनबानो जों बेनि दैयांटां भेलिनि जिथु नेचार बरफ गोलैनाय बेखौ जों बुहुथ सोमोनांदोंमोन नुनानै बेबायदिनो जों लामा लामा इनजय खालामलांदों यांटां भेलि थानाय समाव लामा लामा जों इनजय खालामलांदों लामा लामा जों मोसालांदों बेबादि जोङो यांटां भेलिसिम थाङो बेनि उनाव यांटां भेलियाव अवान आवारसो टाइम स्पेन्ड खालामनानै फट' बायदिसिना लानानै बेयाव रंजानानै जों फिन फैफिनो जोङो यांटां भेलिनिफ्राय दाइरेक्ट जोङो सिक्किम गेंगटकसिम फैयो बे गेंगटकआव जोङो हरसे थानानै आरो नेक्स्त दिना गेंगटकनि जिथु लकेलिटि प्लेस बेखौ जोङो नायगिदिङो गेंगटकनि बुद्दिस टेमपल रपवे बिदिनो मोन्नैसो मोजां मोजां जागा जोङो गेंगटकआव जोङो थाबायो थाबायनानै गेंगटकआव आरो हरसे थाबावनानै नेक्स्त दिना जोङो न'फारसे दावबाय बोफिनो टटेल जोंनि जारनिया जादोंमोन अवान विक अवान विक जोङो थादोंमोन सिक्किमआव बेवहाय जों गासै सा स्नि मोन जोङो बुकिं खालामनाया ट्रेनआव नाथाय आनफरसुनेटलि सासे लोगोआ जोंनिया बिमाया हथाथनो हाइ प्रेसार जानानै गोलैनायलाय बियो केनसेल खालामनो गोनां जादों जारनिखौ केनसेल खालामनो गोनां जादों जों सयजनजोंनो जारनिखौ जों स्टार्ट खालामनो गोनां जादों बहुथ बेले बेजे जोंनि गेजेराव जादोंमोन माने खैफोद जों थाखा फैसानि बहुथ प्रब्लेम फैदोंमोन बेबादि जादोंमोन जोंनि गेजेराव खमावनो पार हेड सासेयाव जिदाइन रोजा ओइटिन थाउजेनसो जोहा फैसा सासेयाव स्पेन्ड जादों बे सासे लोगोआ थांनो हायैनि थाखाय थ' बे मोनसे आंनि मोनसे गोसो खांथावना मोनसे आंनि दावबायनायमोन बियो सिक्किमनिया